तो अभी हम बर्तन धोने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि गाँव देहात में लोग जिसमें खाना बनाते हैं वह या झूठा बर्तन होता है सबसे पहले उसको पानी से धुलाई कर दिया जाता है इसके बाद गाँव में जो लकड़ी का जला हुआ राख होता है उस राख से उसको साफ करते हैं तो कुछ ऐसा बर्तन है जो राख के द्वारा ही साफ करने पर साफ हो जाता है लेकिन जिसमें तेल अधिक रूप से लगा हुआ रहता है जो नहीं छोड़ता है उसका दाग उसके लिए हम लोग सर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं जो सर्फ़ से साफ करने पर साबुन से साफ करने पर वह स्वच्छ हो जाता है एकदम साफ हो जाता है चमकीला बर्तन हो जाता है और विशेष रूप से हम सर्फ़ का ही प्रयोग करते हैं तेलिए बर्तन के लिए और उसका एक साबुन आता है उससे हम साफ करते हैं